सुबुह जो जॾहिं मां पार्क वेंदो आहियां मां पंहिंजो फ़ोन पाण सां गॾु न खणी वेंदो आहियां छो की मुखे फ़ोन खणी वञण वॉक करण महिल अहिड़ो कुझु बि पंहिंजे हथ में शइ न खपंदी आहे जो मूंखे डिस्टर्ब करे मूंखे म्यूजिक बि ॿुधण न न ॿुधण सुठो लॻंदो आहे मां सिर्फ़ु पंहिंजी ॾुकण ते और वॉक करण ते मां कॉन्संट्रेंट कंदो आहियां ध्यानु ॾींदो आहियां मां बि चरो ॾिसंदो आयां की जो पार्क में ॿिया भाती आहिनि हो कहिड़े टाइप जो योगासन करण था कहिड़े टाइप जी एक्सरसाइज करण था कहिड़ो ग्रुप किथे सुठी एक्सरसाइज बि करे थो मां हुननि जे मथो वधीक ध्यानु ॾींदो आहियां और थोरी घणी पंहिंजे माइंड में सॼे ॾींहुं में हाणे मूंखे छा प्लानिंग करिणी आहे छा कमु करिणो आहे थोरी घणी हो प्लानिंग करी करे मां वॉक कंदो रहंदो आहियां बाक़ी मां वधीक न सोचंदो आहियां पंहिजे लाइ